हाँ पहला पीढ़ी जो थे पहला पीढ़ी बहुत ही अच्छे थे क्योंकि पहले जो थे थे वो हमारे आप में एक बुजुर्ग जो थे एक दूसरे से पहचान करवाते थे जो हमारा ये क्या धर्म है क्या संस्कार है कैसी हम हमारा धर्म है उस पर बताते थे हमारे पूर्वज़ आज कल जो है आज कल हम वो नहीं बता पा रहे हैं और हमारे बच्चे को या आपके बच्चे को उससे संपर्क नहीं कराते रहे कराते रहे हैं पहले के पीढ़ी जो थे वो पहले के हमारे बाप दादा जो थे वो अपने सच्चाई पे चलते थे और पूजा पाठ जो है नियम निष्ठा से करते थे संस्कृत का भी ज्ञान जो है ज़्यादा था उन लोग में अभी के जो हैं अभी के बच्चे जो हैं वो संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं इंग्लिश ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं हिंदी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं पूजा पाठ का उनको ज्ञान नहीं है जो भी है थोड़ा बोरा अगर है तो उनमें जो है सो पहले आज के तारीख में जैसे नये पीढ़ियाँ में जो है हमारे आप में जो बदलाव आ गया है हम एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं अपने में हम आप पहचान नहीं रहे हैं जो ये मेरा कौन है ये मेरा भाई है या ये मेरा चाचा हैं या ये मेरे दादा हैं ये हम आप एक दूसरे को इंटरव्यूह नहीं करवा रहे हैं अपने बच्चे को ही हम बता नहीं पा रहे हैं जो ये एक दूसरे से परिचय नहीं करवा रहे हैं जो तुम्हारा ये कौन लगेगा इससे जो है आज के पीढियाँ में जो हैं बच्चे में नौजवान में जो बदलाव आ गया है ओ इसी के कारण जो आज हमारे आपके बच्चे में पहचान नहीं रहा है जो हमारा क्या रिलेशन इनके पास है आज जो है आज के तारीख में जो सुन रहे हैं जो आज फलाना कल दूसरे का एक फलाने का लड़की और फलाने का लड़की शादी कर लड़का शादी कर लिया एक दूसरे से जो कि उसमें शादी नहीं होना चाहिए तो ये हमारा आपका कमी है जो हम और आप अपने अंदर अपने गाँव समाज में बच्चे को ज्ञान नहीं देते हैं बच्चे को समझाते नहीं है जो ये मेरा दादा लगेगा कि ये मेरा परदादा लगेगा कि ये मेरा भाई लगेगा ये इंटरव्यूह हम आपको खुद अपने दूरी कर रहे हैं इसके उपेक्षा अभी से पहला पीढ़ी जो थे बहुत अच्छा था हम आप जो हैं अभी पीछे करा हो रहे हैं तो इससे हमारा नॉलेज के हिसाब से अभी जो है हर आदमी को अपने बच्चे को ज्ञान देना चाहिए अपने गच्चे को संस्कृत पढ़ने के लिए बताना चाहिए जो पूजा पाठ में जो है जो कमी आ गई है हमारे हिंदू धर्म में जो वो पूजा पाठ करें तो पहला जो है पहले संस्कृत पढ़ते थे अभी संस्कृत पढ़ते ही नहीं है वो हिंदी पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं तो पूजा पाठ कहाँ से आएगा इसके लिए अभी नई पीढ़ियाँ जो हैं उनको आपस में अपने बच्चे को अपने भतीजे को अपने भाई को बताना चाहिए सबको जो पूजा पाठ के ना करने से हिंदुत्व का जो है पूरे ज्ञान होता है हिंदुत्व में जो है जो जो पीछे जा रहे हैं हम आप वो आगे जाएँगे और हिंदुत्व पूजा पाठ करने से संस्कार बढ़ता है